हाँ नमस्ते नीलम त्रिपाठी बोल ऊ तिवारी बोल रही हूँ ददरा से और हमारी तबियत ठीक ने हमको यही दिक्कत है कि मेरी तबियत ठीक नहीं रहती पैर में बहुत दर्द होता है और हम ठीक से चल नहीं पा रहे हैं और सुबह में उठते हैं तो पैर जमीन पर रखा नहीं जाता है इसलिए हाँ हाँ सूजन भी है ओ घुटना में है हाँ पंजे में भी है नहीं नहीं हाँ हाँ दिक्कत होती है आप कहाँ पे बैठती हैं अच्छा तब का बजे से का बजे तक बैठती हैं अच्छा डाक्टर साब ये बताइए कि आप की फीस कितनी है अच्छा अच्छा

अच्छा

अच्छा अच्छा नहीं नहीं दाहिना हाथ है वो भी थोड़ा थोड़ा दर्द करता है उठाने पर नहीं नहीं दहिना हाथ में करता है नहीं नहीं जब सोते हैं ना तो उठा नहीं जाता है सोने पे और ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है और दिन में थोड़ा थोड़ा दर्द करता है हाँ हाँ हम आएँगे कल मंडे है ना कल आएँगे नहीं नहीं सुबह के टाइम ही आएँगे ठीक है ठीक है ठीक है